जय झूलेलाल हा मां पंहिंजी ज़िन्दगीअ में अॻियां हली करे सुठे नईं नईं तरह जी सिलाई जूं डिज़ाइनूं सिखणु चाहियां थी हिन टाइम मूंखे सिम्पल डिज़ाइनूं ईंदियूं आहिनि लेकिन जीअं अॼकल्ह जे ज़माने में हलनि थी पियूं डिजाइनूं ॿार पाइनि था मां उहे सिखणु चाहियां थी की मां उहे उन्हनि खे सिबी करे पाए सघां उहे मां हलाए सघां हिन टाइम मां पंहिंजा कपिड़ा पाण ई सिबंदी आहियां लेकिन हू मुंहिंजियूं पुराणियूं डिजाइनूं आहिनि हाणे मां नयूं डिजाइनूं सिखण थी चाहियां जीअं नयां नयां डिज़ाइनूं हुजनि नयूं नयूं ॿारनि जी फ्राकूं थी थियनि पियूं उन्हनि तरीक़े सां मां सिखण थी चाहियां ताकी मां पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे हथ सां सिबी करे पायां ऐं मुंहिंजा ॿार ख़ुशि थियनि अॻियां हली करे नए नए तरीक़े जूं सीटरनि जी डिज़ाइनूं सिखण थी चाहियां ताकी मां पंहिंजे हथ सां सीटर ठाहियां ऐं हथ सां ई पंहिंजे इहो कयां मूंखे छोजो सिलाईअ में बुनाईअ में ॾाढो ई मनु लॻंदो आहे ताकी मां पंहिंजे हथ सां कयां ऐं मां नयूं नयूं डिज़ाइनूं सिखण थी चाहियां जीअं सिलाई में सिखी वरितियूं नयूं डिज़ाइनूं सलवार कुर्ता प्लाजो वग़ैरह इहे सभु मां सिखण थी चाहियां मूंखे हिन टाइम थोरो सिम्पल में सिलाई ईंदी आहे लेकिन मूंखे पंहिंजो ॾाढी मूंखे आहे शौक़ु आहे त मां पंहिंजो सिलाई में भई अॻियां वधां ऐं मां कुझु सिखां ताकी मां अॻियां कुझु करे सघां एतिरो मूंखे आहे की मां अॻियां कुझु कयां जय झूलेलाल